हा जी नमस्ते मूंखे हिकु ऑफ़िस जी डिज़ाइन ठाराहिणी आहे हिकु फ्रंट ऑफ़िस खपे हिकु मेइन ऑफ़िस खपे हिकु कॉंफ्रस रूम खपे ऐं हिकु केशियर केबिन खपे हीउ चार मूंखे केबिन ठाराहिणियूं आहिनि

सिम्पल खपे हिकदमि मुंहिंजो वीह लख खन आहे असांजी ऑफ़िस आहे क़तर गाँव में असांजो कमु मतलबु गाॾियुनि जो आहे जिते असांजी गाॾियुनि जी सर्विस थींदी आहे डिज़ाइन में माना हीअं खपे की एनट्र्स हुजे हुते फ्रंट डेस्क हुजनि हुते पंज सत डेस्क हुजनि जिते हिकु हिकु डेस्क ते अलॻि अलॻि कंप्यूटर हुजे थोरो पुठियां वञूं त हिकु मेइन ऑफ़िस हुजे हुनजे पुठियां बराबर हिकु केशियर केबिन हुजे ऐं थोरो पुठियां हिकु कॉन्फ्रस रूम हुजे

हलो हा ॿुधायो

अछा

अछा त

जी जी अछा अछा ऐं तव्हांजो हिन जेकी तव्हां मूंखे डिज़ाइन डेखारींदव हुन डिज़ाइन में तव्हांजे बजेट जे हिसाबु सां तव्हां कुझु असांखे डिस्काउंट या कुझु हुन में आहे कुझु एड करे ॾेई सघंदा आहियो या कुझु

अछा ऐं ऑफ़िस में तव्हां छा छा प्रॉवाइड कंदव मीन्स की ऑफ़िस सॼी ठाहींदव त हुन में छा छा ठाहे डींदव माना हुन में मूंखे एसी बि खपे जी ऐं कंप्यूटर जो सॼो वर्क़ बि तव्हांखे करिणो आहे सॼो इलेक्ट्रीशिअन जो बि सॼो टोटल वर्क़ तव्हांखे पंहिंजे अंडर में तव्हांखे ई सभु माण्हू ॻोल्हे करे असांखे फुली ऑफ़िस कम्प्लीट करे ॾियणी अथव अछा अछा अछा त पोइ तव्हां हुनजी हाली मूंखे फ़ोन ते पी डी एफ सेन्ड करे छॾिजो त मां ॾिसीं रखंदमि बाक़ी पाण मिली करे ॻाल्हाईंदासि ठीकु आहे हा स्योर स्योर मोकलियां थी मां तव्हांखे ॿियो कुझु रहिजी वियो हुजे हेणो तव्हांजे हिसाबु सां अछा ठीकु आहे अछा ठीकु आहे मूंखे लॻे थो एतिरी सही आहे कन्वर्जेशन बाक़ी पाण मिली करे ॻाल्हाईंदासीं ओके हा मुनाक हूंदई ठीकु आहे जी वेलकम